ہیلو وعلیکم السّلام صاحب صاحب بولیے صاحب جی صاحب

جی صاحب ہم لوگ دیکھیے بارہ سو روپیے اسکوئر فٹ لیتے جی آپ جو روم بنانے والے ہیں وہ کتنے بائی کتنے کا ہے صاحب وہ بارہ بائی دس کا ہے یا بارہ بائی پندرہ کا ہے اچھا بارہ بائی پندرہ کا ہے نا اچھا تو اُس میں پورا آپ کو ابھی کچھ بنا ہُوا نہیں ہے خالی ہے صاحب ابھی آپ اُس میں بنانا ہے کچھ کچھ کمپلیٹ ہے

اچھا نہیں ہم لوگ تو کام کرنے کے لیے تیار ہیں صاحب کام کرنا ہی ہم لوگوں کا کام ہے ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ جیسا مناسب سمجھے بنا دیتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ جیسا آپ بول رہے ہیں کہ بارہ بائی پندرہ پندرہ بنا دیں گے اُس میں آپ کو اٹیچ باتھ روم وغیرہ چاہیے آپ نے خالی یہی چاہیے صاحب اچھا اٹیچ باتھ روم کموڈ وغیرہ ڈال کے آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے ہاں باقی کا تو کام پلمبر کا رہیں گا صاحب ابھی جنتا ہم لوگوں کا جو کام ہے ہم لوگ کر کے دے دیتے آپ کو اُس میں صاحب بارہ سو روپئے اسکوائر فٹ انکلوڈنگ آف اُس میں اور سرکاری وغیرہ سیمیٹ کا پورا ہو جاتا صاحب نہیں کلر تو ہمارے حساب میں نہیں آتا صاحب وہ پینٹر کے حساب میں آتا خالی ہمارا کام ہے سرکاری وغیرہ ہے اور سرکاری کر دیتے ہیں ہم لوگ فنیشنگ وغیرہ کر کے دیتے یہ باقی کا جو ہے وہ آپ اُن سے کرا کلر والوں سے کرا لینا یہ کام اور نیچے جو پالش کا پتھر بھی ہے وہ بھی ہمارے حساب میں نہیں رہتا صاحب وہ دوسروں کے حساب میں جی مکمل سر میں آپ کو اتنا پورا باریکی سے ناپتے ہیں میں اِک موٹا حساب بول دیتا ہوں صاحب ہماری مزدوری ہوتی صاحب پندرہ ہزار روپیے ہوتی دیکھیے آپ باقی کا میٹریل وغیرہ آپ لا کے دے دینا ہم لوگ صُبح سے تین دِن میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دے دیں گے صاحب سیمنٹ ریتی اور اینٹ وغیرہ دے دیجیے ہم لوگ کو ہم پھٹاپھٹ چار آدمی رہتے کر کے دے دیں گے صاحب آپ کو ہاں پندرہ آدمی ہیں تو میرے خود کی نہیں رہتی صاحب اُس میں چار آدمی رہتے ہیں دو مستری رہتے ہیں دو لیبر بھی رہتے اُس میں اندر پورا ہم لوگ وہ باقی کا میٹیریل خریدنے رہا تو ہم لوگ پھٹاپھٹ لے لیتے پانی وغیرہ کے لیے ہم لوگ کو کوئی انتظام کر دینا آپ نہیں ہم لوگ چار آدمی رہتے نا صاحب ہاں تو ایک ہی روم ہے ہم اُس میں سر رہیں گا

اچھی بات ہے وہ تو آپ کے سامنے ہوتا صاحب ہم کوشش جی اور سب روز کا تھوڑا تھوڑا پیمنٹ دینا پڑتا صاحب کیوں کہ ہم لوگ کا ایسا حساب ہے آپ ایک دم پورا کام ختم کر کے نہیں ہو سکتا صاحب کیونکہ میں بولے تو چل جاتا رُک جاؤں گا لیکن دوسرے لوگوں کو روز کا روز دینا پڑتا ہاں ٹھیک ہے صاحب میں انتظار کرتا ہوں آپ میرے کو فون کر کے بولیے ہاں میٹیریل لانے کے بعد اوکے بائے تھینک یو سر